भारतान जायत्यो राज्यकीय पक्षां आसात जशें की भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस पार्टी आप पार्टी आदी हें सगलें आपलो सरकार चलोवचो घडोवन हाडचो हाच्या खातीर वावरता ह्या पक्षांत इलेक्शनांत तीन मुखेल प्रतिया आसात जशें की लिडर लिडर म्हणजें जो लीड करतलो आपणाचो सरकार करतलो आपूण रूल करतलो म्हणून आनी ताच्या अंडर आसतात एकटीव म्मेबर्ज जें ताच्या खातीर काम करतात वावरतात सव्वे ऑर्गनायज करतात वॉलंटीयर करतात आनी मिटींग्यो बीन घोडवन हाडून इलेक्शना टायमार तांच्या खातीर खूब वावर करतात आनी फोलोवर्ज आसतात जें ता तांकां फोलो करतात तें रूल फोलो करता तांकां सपोर्ट करतात आनी तांकां आपली वोट दिवून जिकयतात रेली करतात मागीर रेलीच्या टायमांक इलेक्शना टायमांक ते रेली करतात रेलीक तिमी खूब हांगा काडयो बीन घेवन भोवतात आनी तें हॉर्नानच्या आवाजान नॉयज पल्यूशन जाता तें रेलीक करपाक आनी तें तांच्या हाका लागून मागीर खूब बेनर्ज बीन तयार करतात तेन्ना पेपलेट्स तयार करतात तें करपाक ता प्रिन्टीगेंक वोगडायता प्रिन्टींगेंक परत पेपर्स पिड्ड्यार जातात ताका पेपर प्रन्ट करपाक झाडा मारतात तातून तर भी आमकां लुकसाण जाता परत म्हणजें वोटर्स एकठांय करपाक लागोन लोकांक पयशें दितात आनी विकतें घेतात वोटर्स तातून मागीर खूब हें जाता रिलिजनान भितून बीन खूब अशें अप्स एण्ड डावन्स करतात मागीर पळय थोडें जाण अशें